اٹھارہ سو ستّاون کے غَدر کے بعد یَہاں کی جو مسلم حکومت تھی وہ تاراج ہو گئی اور زَمامِ کار جو ہے وہ انگلستان کی حکومت کے ہاتھ آ گئی اور پھر جو قتل و غارت گری مچائی گئی لاکھوں عُلماء اور ہندوستانی عوام کو تختِ دار پر لٹکایا گیا اور پھر اُس کے بعد ہمارے اسکول کالیجیز ہمارے جو تجارتی ادارے تھے تعلیمی ادارے تھے ثقافتی ادارے تھے ہمارے جو رسم و رواج تھے اُن سب کو جو ہے بیخ کنی کی گئی اُن کو نیست و نابود کیا گیا اور مگر ہمارے جو ہندو اور مسلم ایکتا تھی اور یہاں کے جو ہمارے عُلماء تھے خاص طور پہ مولانا حسین احمد حسین احمد مدنی شیخ محمود الحسن دیوبندی ان لوگوں نے مالٹا کے اندر ریشمی رومال کی تحریک اور دیوبند کا نام اور پھر جو ہے علی گڑھ کی جو تحریک اِن اور اِس کے علاوہ ہندوستان کے جو مُختلف علاقوں سے جو ہے لوگوں نے جو آوازیں بلند کی گاندھی جی آئے مولانا ابو الکلام آزاد آئے محمّد علی جوہر آئے مولانا حسرت موہانی نے جو نعرہ دیا انقلاب زندہ آباد تو اِنقلاب کا وہ ایسا نعرہ تھا کہ ہر خاص خاص و خاص و عام اس کی طرف کھینچا چلا آیا اور ہر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ہمارا ملک انیس سو سینتالیس میں آزاد ہوا مگر آج پھر ہمارا مُلک جو ہے وہ اپنوں کے ہاتھوں جو ہے وہ غلامی طرف جا رہا ہے ہم کو ایک بار پھر سے اِس کو آزاد کرانا ہے اِن ان کمینوں اور ان اُوباشوں ان ڈکیتوں کے ہاتھوں سے آزاد کرانا ہے اور یہاں پر تعلیمی اداروں کو پھر سے جو ہے شاد و آباد کرانا ہے تعلیمی فضا کو آپ ہم کو پھر سے جو ہے ایک تعمیری تعلیمی ادارے قائم کرنے ہیں ایک اچھّا جو ہے تجارتی ماحول پیدا کرنا ہے کہ جہاں دو چار لوگ جو ہے امبانی اور اڈانی نہ بنیں بلکہ لاکھوں اور ہزاروں لوگ امبانی اور اڈانی بنے اور سب کے ہاتھ میں دولت جو ہے وہ مُشترکہ طور پر تقسیم کی جائے